आंथ' उन्दैयाव बारा बिदि रां बुथुमनायनि आदबखौ बाहायखायामोन फैसाखौबो मोनखायामोन ओमफाय बिमायाबो गोदोनिफ्रायनो हारिसं थानायना जोंना बिफा गैलाना ओमफाय बिनि थाखायनो बिदिनो न' भारा दोनो ओमफाय बेखौनो हरो ओमफाय स्कुल डिउज ओमफाय कलेज आरिफ्राव बिदिनो फिस आरि बिदि होनायावनो थांजोबखायोमोन ओम्फाय दा आं देरनायखाय बिदिनो मानि बिदा बियो हरो एसे एसे ओमफाय न' भाराखौबो बिमाया हरो ओमफाय बिदिनो आमाइयाबो हरो ओमफाय बे आमाइ हरनायखौनो आङो एसे एसे बुथुमनानै बेंकआव सेभिंस खालामनानै दोनो ओमफाय बिदिनो सेभिंस खालामनाया दाखालिहाय बिदिनो एसे बुरजा जादोंमोन ओमफाय आङो बेजों लेपटप बायबाय ओमफाय बिदिनो न'आवबो बायदिसिना होयो बिमाया बायदिसिना बिहरब्ला ओमफाय बिदिनो स्पेसेल माबा फेस्टिभेलफोर लाइक बिहु बैसागु ओमफाय निउ इयारफोर ओमफाय फुजा आरि जाब्ला आं बिमानो दख'ना बायनानै होयो ओमफाय ओरै गामियाव बिदा बिबाजै दं बिसोरनो आङो दख'ना गस्ला बिदिनो बायनानै हैयो बिदि आंनि सेभिंस खालामनायजों ओरैनोथ' रावबो हरग्रा गैया आमाइ ओमफाय मा बिसोरो हरो ओमफाय जाखिनि हरो बेखौनो आङो एसे एसे दोन्थुमनानै बिदिनो सेभिंस खालामनानै दोनो ओमफाय ससियेल मिडियाआवथ' बेबायदि रावबो सुबुरुनगिरि आं फल' खालामा बिदिनो ओमफाय रांनि सोमोन्दै बिदिनो सुबुरुन मोननो आं रांखौ बिदिनो आमाइनिफ्रायनो मोननाय जायो बांसिन आमाइआनो मासै मासै हरनाय जाखायो बेनोसै